हँ हिंदुओं में वह वह जो फूल और जो फल जो हम लोग को होता है तो मंदिर में देते हैं पूजा पाठ करते हैं जास्ती हो जाता है तो बाज़ार ले जाते हैं उसको बेचते हैं बेच कर ला कर के बाल बच्चों को पालते हैं और क्या करेंगे इतने फूल फल ले कर के पूजा लायक़ ना होना चाहिए अब कहीं से कहीं फूल की खेती होती है फल की खेती होती है ना तो आम है आम है हैं सेब है संतरा तो वह कितना घर में परिवार खाएगा तो वह सबसे बाज़ार हाट कर के बाज़ार में बेचते हैं तो अपना संसार चलता है बाल बच्चे पस पोसतें हैं और गाँव वाले को भी देते हैं जिसको पूजा करना है तो दस ठो तोड़ लिया वह आए तो वह तोड़ लिए वह भैया आए तो तोड़ लिए वह सब में रोक टोक नहीं रहती है वही पूजा के लिए ना फूल तोड़ते हैं इसीलिए फूल की खेती जो है सो हम लोग करते हैं हैं पूजा पाठ होना चाहिए और फल जो है फल अब फल का भी प्रसाद बनता है प्रसाद भगवान को चढ़ता है और नहीं तो बाज़ार ले जा कर के बेच कर बेच कर के लाते हैं लाते हैं हम लोग अपना अनाज खन ख़रीद लेंगे घर चलाया उसमें नून तेल नीक बेजाय सब चला उसमें और इतना जो फल फूल होंगे तो कितना आदमी खाएंगे अब जिसको पाँच आदमी का परिवार है तो पाँच ही किलो ना खाएगा और जहाँ पर कुंटल है कुंटल हो रहा है तो वह तो बाज़ार में ले जा कर हम लोग बेच देते हैं फूल जो हैं फूल भी बेच दते हैं पूजा लायक़ रख लिए गाँव वालों का ज़रूरी है तो गाँव वाले अपना ले पूजा करें भगवान की यही सब है और फूल में भी मेहनत है उसको भी में जोत कोर करना पड़ता है पानी देना पड़ता है तब फूल होते हैं ऐसे ही फूल नहीं होते हैं यह पहले ही जै पहले के जैसा नहीं है जो रोप दिया तो होते हैं अब तो सब चीज़ दुलारू हो गया ना अब तो सारा चीज़ दुलारू हो गया बग़ैर खाद और बग़ैर पानी से कोई चीज़ होने वाली नहीं है तो अमरूद के पेड़ में पानी देना पड़ता है उसका जोड़ कोड़ करना पड़ता है तब अमरूद फलता है हैं यही सब है और फूल क्या करेंगे इतना ले कर के पूजने लायक़ होना चाहिए पूजा लायक़ परिवार जिसका नमहर है सवेरे उठ कर अपने फूल डाली में तोड़ कर के भगवान को चढ़ा आते हैं उससे जो बचता है तो हम लोग बाज़ार ले जाते हैं बाज़ार में बे किन बेच करते हैं फल है फल कितना खाएगा आदमी खाने लायक़ ना खाएगा फ़ुज़ूल तो नहीं खा जाएगा और वह होता है फ़ुज़ूल तो बाज़ार में हम लोग ले जा कर के बेच देते हैं बेच कर के अपना गुज़र चलता है अनाज के लिए या तो नून तेल यह सब के ही लिया अनेक तरह का है बहुत चीज़ है बहुत पैसा रहने पर तो बहुत चीज़ ख़रीदारी ख़रीदा जाता है नून से अरहर तक है तो परिवार तभी ना चलता है कैसे चलेगा और फूल जो है शाम सुबह पूजा होना चाहिए भगवान को इसी लिए फूल लगाए जाते हैं

फल जो है फल भी उसी लिए लगाया जाता है भगवान को चढ़ता है बग़ैर फल से तो पूजा होती नहीं है यही सब है

हर चीज़ तो महँगी ही है सस्ती क्या चीज़ है आज कल के इस यूग में कोई सस्ता नहीं है सब महँगा ही है और क्या कहें चलिए समय समय पर शाम सुबह वह फूल में पानी देना पड़ता है तभी फूल होते हैं पानी नहीं देंगे तो फूल होंगे नहीं हैं उसमें कमाम खुरपी नहीं मारेंगे तो वो वह घाँस तरक़्क़ी फूल नहीं करेंगे तो खुरपी से कमौट कर के फिर पानी दे कर के तब इसको तगड़ा हम लोग गाछ को बनाते हैं तब फूल पो होता है कोई भी कहता है ब रोट साइड में है अब लोग जा रही है पब्लिक तो कहेगी बाओ कितना सुंदर फूल का गाछ है कितना सुंदर फूल का गाछ है और सब बोलते रहते हैं यही सब है और क्या रहेगा